हैलो आं जी आं जी आं जी आं जी आं जी आये दे न रेट तुसें किस स्हाब दा लैना जिस स्हाब दा होग शैल उस स्हाब दा रेट होना आं आं मैहंगा पंज सौ कोला लेइयै पंज छे ज्हार तगर मिली जाना तुसेंगी आं ठीक ठीक